आ हॅलो कितें जाय तुका हय हय हय चार बोक्स ओके कसली जाय आशिल्ल्यो ना ना नटराज ना दुसरी आसा अपसरा आसा कसली जाय लोंग बूक ओके म्हणजे खंयचे कंपनीतले क्लासमेट आ ओके ओके आनी कितें जाय आ बरें बरें सेलो ग्रिपर पेन ना दुसरें दिल्यार जाता नटराज आसा

हॅलो आयकों येना हॅलो हॅलो आसा चार्ट चार्ट पेपर जे आसा पळय न्हू ते व्हायट फक्त ब्लेक आसाय हय ग्राफ पेपर आसाय आ बरें बरें